हांव तुमचें म्हज्या मनांतल्यान धन्यवाद म्हणूंक सोदतां ह्या भयानक वातावरणांत इतलें ट्रॅफीक जॅम आसून सुद्दां तुमी म्हाका टायमार घरा पावयलें हांव खूब सेफ फिल जालें आनी तुमच्या असले ड्रायव्हर जाल्यार सगळींच सगळीं चेडवां फिल करतलीं आनी तीं आनी तीं इझिली उबराचेर ट्रस्ट करपाक शकतलीं आनी म्हाक आनी म्हाका बी उबराचेक खूब ट्रस्ट जालेलो आसा आनी हांव म्हज्या फेमिलीच्या वतीन तुमकां धन्यवाद करतां म्हाका खूब सेफ फिल जालें आनी आनी हांव म्हाका तुमचें मनापासून धन्यवाद मानतां देव बरें करूं